आं के एफ सि आव मोनसे जाग्रा अर्दार होदोंमोन बे जाग्रानि फैसा मोनफिन्नो थाखाय आंनो ओरै मोनसे रिसिप्ट नांगौ बे रिसिप्ट खौ डाउनलद खालामनो थाखाय आङो दा मा रेस्थुरेन्ट नि वेबसाइथ एबा एपस दङ बेयावहाय थांनानै अर्दार आं जाग्रा अर्दार खालामनाय जारिमिनखौ नायनानै मा नुयो बेखौ डाउनलद खालामनानै लानांगौ आरो बिखौ रेस्थुरेन्ट आव देखायनांगौ मानोना आंनो रेस्थुरेन्ट निफ्राय रां मोनफिन्नांगौ दंबावो दंबावो